السلام علیكم و رحمة اللہ و بركاتہ آپ كے یہاں سے نہاری بک كرنا ہے اس میں تھوڑا نمک كم ڈالیے گا اور مسالے دار بنائیے گا جیسے ہر بار آپ كے یہاں سے آتی ہے بہت اچھی اسی طریقے اس بار بھی بھجیے گا